अ हेल्ल' मानोबा सार बेयावनो थांदोंमोन सार ओरै बेरायहैदोंमोन ओरैनो जेबोथ' लायाखै बिदिनो लोगोफोरजों बेरायहैदोंमोन सार हेलमेटखौ बावबोदों सार ए सार बायजानो गियाखै हेलमेटखौ दासो सासे मानसिया ला बे लामायाव लाखिदों लोगोयानो लाखिदों औ सार लाइसेन्सआथ' बानायदोंमोन दाबो मोन'थवाखै सार लार्नार माने बुजियासै बेथ' गैया सार अ बेखौ हरखायाखै गारि नाम्बारा ओइट जिर' फाइभ ओइट इन्सुरेन्स गैया अ दा मा खालामनांगौ सार बेसेबांसो नांगोन बेयाव दाथ' एथ'बां गैथ'वा सार कर्टआव थांबाथ' दे कर्टआव थांसै नामा सार औ दे जागोन सार दे बिदिबा कर्टआवनो थांसै आं सार